हैलो हाँ जी सर नमस्ते सर मैं लोहार हूँ हैलो हाँ सर लोहे लोहे की कोई भी वस्तु जैसे टेबल्स वगैरह चेयर्स

हाँ सर पाँच हाँ सर यस सर क्या हुआ सर कहाँ पर चलूँ सर सर अभी जो सात सौ चार सौ सात सौ

हाँ सर दस किलो का दस किलो का सर आप को कितना लेना है क्या चीज़ क्या बनवाना है कब बनाना है क्या सर सर अभी तो मैं बिजी चल रहा हूँ थोड़ा दस पंद्रह दिन लग जाएंगे दस पंद्रह दिन लग जाएंगे तो दरवाजा बड़ा बड़ा बनाने में दस पन्द्रह दिन लगते है न रेलिंग भी है टेबल कुर्सी कुछ भी बनाना आपको क्या क्या बनवाना है दरवाजे और खिड़कियाँ चार सौ पर दस के जी आता है अभी लोहा चालिस रुपये के जी उससे डबल हो जाएगा न अभी लोहा सस्ता नहीं महंगा चल रहा है न इसलिए आपको थोड़ा सस्ता बनवाना है न थोड़े दिन और रुक जाइए सस्ता होगा तब बता देंगे आप कॉल कर देना में हम बता देंगे सीजन के अनुसार है यह सीजन होता है तब महंगा लोहा हो जाता है अभी सीजन चल रही है इसलिए क्या हुआ नागुर गेट एड्रेस दुकान का नाम मनोहर है मनोहर